سنیے ٹیکسی والے بھیا یہ آپ کی ٹیکسی کیا اٹوا تک جائے گی نہیں جائے گی شکریہ میں دوسرے بھائی صاحب سے معلوم کرتا ہوں اے رکشے والے بھیا کیا آپ اٹوا تک چلیں گے ہاں کیوں نہیں چلیں گے اٹوا میں ایک ایجنسی ہے کیا بھیّا ہاں شکریہ بھیا مجھے بستی کے ایک گاؤں بھانپور تک جانا ہے کیا آپ مجھے یہ کار خاص کرکے دیں گے اور ہاں ساتھ میں اپنا ایک ڈرائیور بھی بھیج دیں بڑی مہربانی ہوگی بھائی پہلے کچھ وقت سے میں بس کا اتنظار کر رہا ہوں مل نہیں رہی ہے اور ہاں میں پاس کے گاؤں میں رہتا ہوں مجھے تین تاریخ کو آپ کی کار لکھنؤ تک کے لیے بھی چاہیے آپ کا جو معاوضہ ہوگا ہم ادا کر دیں گے شکریہ بھیّا